हाँ मैं एक बार चित्रकला प्रदर्शनी में गया था उसमें मैंने देखा कि एक आदमी सामने बैठे हुआ था और एक आदमी उसके सामने चित्र बना रहा था उसी की प्रतिलिपी बना रहा था तो कुछ देर तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कैसे बना रहा है पर जब वो तस्वीर बन के पूरी हो गई और जब उसने दिखाया तो वो आदमी भी देख के हैरान रह गया और जब हमने सबने देखा तो हम भी हैरान रह गए कि एकदम जैसे लड़का जैसे वो आदमी सामने बैठा था उसी के जैसे वो चित्र उसने बनाया तो ये देखकर वो आदमी भी बहुत खुश हुआ और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए हमें एकदम से ऐसा लगा ही नहीं कि उसने हाथ से बनाया होगा ऐसे लगा कि उसने फ़ोटो कॉपी निकाली होगी इस तरह से वो प्रतिलिपी बनाई थी और मुझे और भी मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही चीज़ें मुझे ऐसी कला देखने का बहुत मौका मिले और कहीं ना कहीं मैं ऐसे के बहु कार्यक्रम हो जहाँ भी होता है जहाँ कला का प्रदर्शन होता है वहाँ जाने से चूकता नहीं हूँ जैसे मुझे पता चलता है वैसे मैं वहाँ चल जाता हूँ